हांगा उपलब्ध आशिल्ली भलायकी जतनाय साधन सामुग्री म्हणल्यार अशे की बरे दोतोर हांगा दोतार बरे बरे आसात पूण त्या बऱ्या बऱ्या दोतोरांक वेगळीं वेगळीं यंत्रणा बरे बरे साधन सामुग्री नाशिल्ल्यान ते दोतोर हांगा लोक कितें टॅस्ट दुयेंताची करपाक शकना जाय तशी करपाक शकनात ताचे खातीर तांकां रेफर करून शारांनी धाडचें पडटा वॉर्ड म्हणटात ते नितळ आसा फावो तितल्यो खाटी आसा ऑक्सिजनाची बारीक सारीक आनी वखदां आनी बारीक बारीक उपकरणां हीं हांगा आसात पूण पूण बरे उपचार करतले जाल्यार तांकां रोखडेच शारांनी धाडचें पडटा आनी आमचे काणकोण भाग हो चडांत चड ग्रामीण असो भाग आसा आनी ताका लागून ही साधन सामुग्री नाशिल्ल्यान लोकांचे खूब हाल जातात तांकां व्हडल्या शारांत व्हडल्या शारांत वचून आपले उपचार करून घेवचे पडटात म्हाका दिसता की ह्यो सेवा सुदारपा खातीर हांगा बरे बरे दोतोरां बरोबर ह्यो बऱ्यो बऱ्यो यंत्रणा हाडून ह्या दोतोरांक मातसो तांच्या कामाक हातभार लायल्यार बरें जातलें आनी लोकांकूय बी शारांत वचपाचो त्रास वाचून तांचेर योग्य त्या प्रमाणांत हांगा उपचार जातले आनी लोक सुखी आसतलो